हमरा जे छै बागवानी करैके प्रेरणा अपन दादीसँ मिलल जे पूजा पाठपर बहुत अधिक ध्यान दैत रहथिन आओर हुनकर जे छै फूल पत्ती आदिसँ जे छै बहुत लगाव रहनि लेकिन ओही समयमे हमरा जे छै अगर दादी कहथिन जे फूल तोड़िके ला बाबु तऽ हम जाइत रहौँ आओर दोसरके बाड़ी झाड़ीसँ फूल जब आनैत रहौँ तऽ ओ जे छै गारि दैत रहै जे फूल तोड़ि लेलक एहिसँ जे छै हमरा अन्दरमे जे छै उत्सुकता जागल जे नहि एतबा फूल जे छै हम अपने रोपब जे दोसर केओ जे छै से फूल हमरा बाड़ीसँ तोड़िके लऽ जाइ हमरा दोसरके एहिठमा जे छै नहि जाइ पड़ै ओही दिनसँ जे छै अपना मनमे ई ठानलहुँ जे आओर ओथी जे छै ओही दिनसँ जे छै ढ़ेर सारा ओथी जे छै फूल पत्तीके पेड़ आओर ठारि वगैरह आनलहुँ आओर रोपलहुँ आइके समयमे जे छै हमरा एहिठमा एतबा फूल होइ छै जे आस पासके आदमी हमरा एहिठमा तोड़ै लए आबैयै आओर ओहीके साथ साथ फूल पत्तीके साथ साथ धीरे धीरे हमरा अन्दरमे प्रेरणा जगल जे नहि एहिके साथ साथ जे छै अपना अन्दरमे साग सब्जी आदि सभ जे छै सेहो उपजायल जाइ एहि सभसँ जे छै हमरा प्रेरणा मिलल एकर मुख्य अथी जे छै भागीदार हम दादीके मानै छी